میں اس شخص کو یہ مشورہ دوں گی کہ پہلے ضروری سامان جو ضروریات کے سامان ہیں ڈرائنگ کے لیے پہلے اس کو اکٹھا کرلیں پہلے اس کو خرید کے لائیں جو چیزیں نہیں ہیں اس کو خرید لائیں جو چیزیں ہیں اس کو اکٹھا کر لیں

ایک ایک چیز کا خیال رکھیں کہ کیا کیا چیزوں کا استعمال کرنا ہے کس طرح سے پروسس کرنا ہے سیریل وائز یہ نہیں کہ کبھی ادھر سے کبھی ادھر سے نہیں اسٹپ بائی اسٹپ کوئی بھی چیز اسٹپ بائی اسٹپ فالو کریں گے تو وہ بہت بسٹ بنے گی تو میں یہی مشورہ دینا چاہوں گی کہ ڈرائنگ کے لیے سب سے پہلے ساری چیزیں اکٹھا کرلیں ضروری ضروری سامان اس کے بعد ہی آپ ڈرائنگ کرنا شروع کریں